असांजे उल्हासनगर में जीअं पंजे नंबर चालीहे जो मंदरु आहे हुते चालीहे जूं चालीहो जीअं लॻंदो आहे मेला लॻंदा आहिनि नचंदा टपंदा आहिनि माण्हू झूमर लॻाईंदा आहिनि ऐं परसादु विरिहाईंदा आहिनि जो माण्हू खाई ख़ुशि थींदा आहिनि तंहिंखां पोइ चंड जो चेटी चंड जो मेलो लॻंदो आहे जंहिंमें बि माण्हू जाम पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां परसादु जंहिंखे जहिड़ी ताक़त हूंदी हुन सारो ऐं परसादु विरिहाईंदा आहिनि ऐं माण्हू ख़ुशि थींदा आहिनि नचंदा टपंदा आहिनि न इ उहो असांखे जाम वणंदो आहे ऐं असांजो नयो साल शुरू थींदो आहे सिंधियत जो ऐं जाम सुठो लॻंदो आहे ऐं वाहेगुरु